हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हिन्दू धर्म के लोग हैं और जैसे कि गाजीपुर में लोग ज़्यादातर हिन्दू लोग हैं और मुसलमान लोग हमारे गाँव से एक दो किलोमीटर की दूरी पर भी हैं ज़्यादातर लोग हिन्दू हैं यहाँ पर आस पास के गाँव में दो चार घर मुस्लिम हैं यहाँ समूह परिवार जैसे कि और भी बिरादर लोग हैं और हम लोगों के आस पास में औ आस पास के गाँव में भी लोग हैं और ज़्यादातर हिन्दू ही लोग हैं इधर जैसे कि सिस हिन्दुओं में भी कई जाति है जैसे कि अब हाँ जैसे मुस्लिम में भी कई जाति होती है हर बिरादरी में कई जाति होती है अलग अलग हाँ जैसे कि ब्राह्मण हैं ठाकुर हैं सेठ हैं और हाँ बरी बढ़इ हैं बनिया हैं वहाँ बहुत से लोग हैं जैसे कि राजभर हैं गुप्ता हैं वर्मा हैं इसी तरा बहुत लोग हैं आस पास में रहते हैं और उसी बस